जैसे कि जीवन में एक सच्चा दोस्त होना बहुत ही ज़रूरी है और हर एक व्यक्ति का अपना सुख दुख तथा हर तरह की बातचीत जिससे बाँट सके वह उसके पास एक अपना मित्र होना चाहिए और होना भी चाहिए होना बहुत ज़रूरी है आज के समय में और जैसे कि पुस्तक की ज्ञान की कुंजी जो एक सच्चा मित्र पूरा पुस्तकालय है कि जैसे कि एक पुस्तक किसी का जीवन बदल सकता है तो एक सच्चा मित्र उसके जीवन का बहुत सारे कष्ट हर सकता है बस मैं इतना ही कहुँगा अपने सच्चे दोस्त के लिए जो हमें समय समय पर जीवन के कठिनाइयों मतलब एक सच्चा मित्र जो होता है जीवन में हर एक समस्या के जब हमारे पास सामने कोई समस्या रहती है तो उस टाइम जो हमारे साथ खड़ा रहता वही एक सच्चा मित्र होता है जो हमारे साथ किसी भी समय पर जीवन के किसी भी कठिनाइयों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है और जीवन का जो है व्यक व्यक्तित्व होता है उसके निर्माण में दोस्तों की भूमिका होती है

दोस्तों की भूमिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है दोस्ती एक भाव है हम सभी के जीवन में एक या दो या इससे अधिक दोस्त होते हैं लेकिन कोई व्यक्ति नहीं लेकिन होते कई दोस्त हैं लेकिन महत्व सिर्फ़ एक का होता है जो हमारे लिए बहुत ही अत्यधिक ज़रूरी होता है और कोई भी व्यक्ति अभी के टाइम में ऐसा नहीं हैं कि जिसका दोस्त नहीं होगा और मित्र हमें हर बुरे कार्यों से बचाता है लेकिन हाँ ये नहीं है कि हर बुरे कार्य से से बचाता है तो सिर्फ़ अच्छे कार्य ही करवाता है बुरा कार्य भी होता है बदमाशी भी सीखाता है लेकिन बुरा कार्य से बचाता भी बहुत जगह है हम लोग को मित्र और हम सभी के जीवन में जो है दोस्त का होना बहुत ही ज़रूरी है अभी तथा जो है हमें जीवन के हर कठिनाइयों में हमारे साथ रहता है उसे कहते हैं मित्र और हम जीवन के उत्साह हर्ष उल्लास ख़ुशी तथा शौक़ के बिना किसी तोड़ मरोड़ के साथ बाँट सके वही व्यक्ति का सच्चा मित्र है उम्र के हर पड़ाव के व्यक्ति के जीवन में दोस्तों का अलग महत्व होता है किसी की मुसीबत की घड़ी में साथ खड़ा रहने वाला दोस्त हमेशा एक भवनात्मक सहायता तथा सुरक्षा सुरक्षा प्रदान कर करता है और अब जैसे देखिए कि समुदाय कार्यक्रम समुदाय कार्यक्रम गर्मी जैसे कि गर्मी छुट्टी हुआ तो मैं अपने मित्रों के साथ बाहर घूमने गया और वहाँ गया घूमने तो फिर वहाँ मैं अपने मित्रों के साथ राजगीर में घूमा और वहाँ जा कर जब मैं घूमा तो वहाँ पर मतलब एक से एक अच्छा दृश्य देखने को मिला और फिर दृश्य देखने को वहाँ से फिर हम लोग जब सब चीज़ घूम फिर के अपना रिटर्न और जहाँ रूम लिए थे वहाँ जब जा रहे थे तो वहाँ पर हम लोगो ने अपना रुकने का ठिकाना पर जब पहुँचे तो वहाँ हम लोगों ने एक बॉटल बीयर मंगवाया एक बॉटल स्प्राइट और फिर हम लोग अपना सब दोस्त मिल कर मस्ती एक दम कर रहे थे तो बस